शिक्षा जे बारे में तव्हां पंहिंजा विचार व्यक्त कयो जॾहिं मां पढ़ाई करणु चालू कई जॾहिं नंढी हूंदी हुअमि त मां स्कूल वेंदी हुअमि त तंहिं टाइम ते असांखे बि सुठी पढ़ाई मिली लेकिन ओतिरो पढ़ाई जो स्तर न हूंदो हो जीअं जीअं जीअं जीअं अॻिते असां क्लास में वधंदा वियासीं वधंदा वियासीं त पढ़ाई जो स्तर वधंदो वियो लेकिन अॼु जीअं मुंहिंजो ॿार अगरि पढ़े थो मां हुन खे ॾिसा थी पढ़ंदे त इहो अहिसासु थींदो आहे कि जेकी मां पढ़ाई कई न उहा कुझु बि काने लेकिन अॼु अॼु मुंहिंजो ॿार जेको पढ़े थो न उहो ॾा उन जो स्तर ॾाढो ई वधी वियो आहे त अॼु पढ़ाई ईअं थी वई आहे कि तव्हां पंहिंजे ॿार खे जेतिरो पढ़ायो ओतिरो घटि आहे ऐं अॼु त पढ़ाई जो ॾाढो महत्व आहे त हर माउ पीउ खे इहो ई लॻंदो आहे कि असांजो ॿार सुठे मां सुठे स्कूल में पढ़े वॾो थी करे सुठे मां सुठे कॉलेज में पढ़े या अगरि हो ॿाहिरि वञणु थो चाहे पढ़ाईअ लाइ त हू सदाईं ॿाहिरि वञे कुझु ॿाहिरि वञी करे ठहे ताकी नाम रोशन करे त अॼु इहो आहे कि पढ़ाई जो स्तर चङो वधी चुकियो आहे ऐं असां हमेशह ईअं कोशिश कयूं कि असां पाण खे बि हुन स्तर ते रख रखण जी कोशिश कयूं कि अॼु अगरि असां पहिरों जेको असां न पढ़योसि त थी थो सघे अॼु अगरि असां जीअं पंहिंजे ॿार खे पढ़ाईंदा आहियूं त असांखे बि खोड़ ईअं सिखण लाइ शयूं मिलंदियूं आहिनि नयूं नयूं असां उन मां सिखंदा आहियूं कि जीअं अगरि पहिले असांखे न ईंदो ईअं ॻाल्हाइणु न ईंदो या कोई इंग्लिश में कुझु चवणु न ईंदो लेकिन अॼु अगरि जीअं असां पंहिंजे ॿार खे ई ॾिसंदा आहियूं असांजो ॿार सां असां ईअं ॻाल्हाईंदो आहे त असां बि पंहिंजे ॿार मां ई धीरे धीरे धीरे ॿुधी करे ई असां सिखंदा वेंदा आहियूं त पढ़ाई जो स्तर त चङो वधी वियो आहे ऐं अॻिते अञा धीरे धीरे वधंदो वेंदो जीअं असांजा ॿार जीअं जीअं अञा वॾा थींदा अञा वॾी क्लास में वेंदा कॉलेज में वेंदा त अञा ई पढ़ाई जो स्तर अञा वधंदो ई वेंदो